بچوں کے لیے ڈرائنگ یا پینٹنگ جیسے فنون کو شروع کرنے کی صحیح عمر عام طور پر دو سے تین سال کی ہوتی ہے اس عمر میں بچے رنگوں لکیروں اور شکلوں میں دلچسپی لینا شروع کرتے ہیں اور ان کا ذہن تخلیقی سرگرمیوں کی طرف مائل ہوتا ہے جب بچہ دو سال کا ہوتا ہے تو وہ کرائیون یا رنگین پینسل سے کاغذ پر لکیریں کھینچنے کی کوشش کرتا ہے جسے دو ٹانگ کہا جاتا ہے یہ ابتدائی قدم ہوتا ہے تین سے پانچ سال کی عمر میں بچہ اشیاء کی شکل بنانا سیکھتا ہے جیسے سورج درخت یا چہرہ وہ اپنے خیالات کو تصویروں میں ڈھالنے لگتا ہے اور یہ فن تخلیقی سوچ ہاتھوں میں مہارت اور رنگوں کی پہچان کو بڑھاتا ہے لہٰذا بہتر ہے کہ بچپن کے شروع ہی میں بچوں کو ڈرائنگ یا پینٹنگ کے لیے آسان اور محفوظ مواد فراہم کیا جائے جیسے کہ غیر زہریلے رنگ بڑی پینسل یا کریئون موٹے یہ نہ صرف ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دیتا ہے بلکہ ان کے جذبات کو بھی ظاہر کرنے کا ایک خوبصورت ذریعہ بنتا ہے